مشرقی دلی ضلع میں ایک عام انسان کے لیے نقل و حمل کے اختیارات جو ہیں ان میں آٹو سرکاری بسیں میٹرو ٹرین یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک عام انسان کے نقل و حمل کے لیے سب سے آسان اور بہترین ذریعے ہیں اور یہ وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے ایک عام انسان کم سے کم پیسے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتا ہے تو یہ ساری سہولیات مشرکی دلی ضلع میں آسانی کے ساتھ لوگوں کو مل جاتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں